जी हाँ बिलकुल टेक्नोलोजी ने फोटोग्राफी के क्षेत्र को निसंदेह प्रभावित किया है और प्रभावित क्यों न करें क्योंकि हर क्षेत्र में नवीन नवीन खोजें नवीन नवीन प्रकियाएँ चलती आ रही हैं और ये जरूरी भी है फोटोग्राफी के क्षेत्र में भी नए नए बदलाव जरूरी हैं जैसे की पहले रील के माध्यम से और नेगेटिव्स के माध्यम से हमें चित्र प्राप्त होते थे और काफी काफी दिनों तक उसका इंतजार करना पड़ता था और वर्तमान में ये चीजें नहीं रही हैं आजकल लोग डिजिटल फार्मेट में अपने डॉक्यूमेंट्स रखते हैं डिजिटल रूप में जो है केटलोग्स रखते हैं और जिस प्रकार से पहले शादी ब्याहों में भी अपन देखते थे कि जिस तरह से विवाहिक पत्रिकाओं को बनाना हो या किसी भी तरह से व विवाह की चीजों को संजोना हो तो उसमें भी फोटोग्राफी का अहम रोल रहता था जो कि आज भी है परन्तु आजकल आप इंस्टेंट जल्दी से जल्द फास्ट किसी चीज को करने के लिए हर व्यक्ति आतुर रहता है और फोटोग्राफी के क्षेत्र में भी यही तरीका अब अपना लिया गया है और लोग बहुत अत्याधुनिक रूप से फोटोग्राफी को देखने लगे हैं आजकल फोटोग्राफी सिर्फ एक पेशा नहीं एक कला भी है